हेल'

ओहो बिजि नङा र' बुजियाखै अ दे सोंलाय औ औ औ औ

औ आमफ्राय नों नोंसोर साबोसे थांगोन बेरायनो अ बेनि पेसिलिथिया मोजांङानो बे पार्कनि पेसिलिथिया बेयाव मोजांङै हटेलनि थानाय पेसिलिथि मोनगोन जुदि नों थानो गोसोब्ला बेयाव हर आमफ्राय बेरायनो थाखाय नों केब बुक खालामनो हागोन औ औ दे औ औ मोनजोबखायो बेयावनो गासैखौबो पेसिलिथिफोराबो मोजांङानो ह'टेलफोरनि स्टेन्दारफोराबो मोजां नोंथांमोना गोबोद जोबोद खमपरटेबल मोनगोन बेयाव थांनानै औ मा होनदों आंथ' बेबादि गाबोन सम गैथ'या बेरायनो नोंसोर माला थांगोन एरैनो साननैसोनि उनाव अ औ औ औ दे नायनोसै होमबालाय औ औ जागोन दे ओमफ्राय बेयावल' थांगोनना बेयावल' थांगोन बे पार्कआवल'सो औ औ बे पार्कफोर दङ नालाय बेयाव गोबां पार्क दङ बेफोराव बेरायनो हागोन औ औ दे दे होमबालाय औ खबर हरदो